हमरा सब फोटो पूरे फैमिलीके फोटो एकदम बढ़िआँसँ राखय छियै कहीं गेलियै फैमिलीके साथ घुमय लए ओ फोटोके कैमरामे कैद कए कऽ राखय छियै जे कि आनीकऽ फ्रेममे लगाकऽ कहीं घरमे टाङ्गि दै छियै दोस्त सब सहेली सबके साथमे रहय छियै तऽ फोटो खीच लै छियै हमरा सब ओकरा फ्रेममे लगा कऽ दीवालपर टाङ्गि दै छियै टेबुलपर राखि दै छियै एकदम बढ़िआँ यादगारके लिये फोटो राखय छियै कभी कभी याद आबय छै तऽ फोटोके देखय छियै कोन कोनो सहेली कहीं भी रहय छै तऽ कहीं मिल गेलियै तऽ फोटो खीच लेलियै एकदम फैमिलीके साथ फोटो खीचय छियै जे की फैमिली सबके साथ कहीं घुमय भी गेलियै तऽ वहाँ फोटो खीच लेलियै ओकरा फ्रेममे डालि देलियै फ्रेममे डालि कऽ राखने छियै घरमे टाङ्गि कऽ यही सब तऽ होइ छै एकदम यादके लिये बहुत अच्छा लागय छै फोटो खिचवाना सबके साथमे एकदम फैमिली ग्रुपके साथ फोटो रखना एकदम दीवालपर टाङ्गि दै छियै घरमे टेबुलपर राखि दै छियै फोटो बहुत सारा फोटो हमरा सबके घरमे मिलय छै जेकी हमरा सब खीच कऽ राखय छियै एकदम परिवारके साथ रहय छियै एकदम ज्वाइंट फैमिलीके साथ रहय छियै जेकी बढ़िआँ लागय छै रहयमे सबके फोटो राखय छियै पुरे परिवारके फोटो सबके फोटो फ्रेम कए कऽ बच्चा सबके साथमे फोटो खीचाबय छियै जेकी सब आदमी ओ फ्रेममे रहय छियै कोइ कभी कहीं दूर चलि गेलय तऽ फ्रेमसँ फोटो देख कऽ बढ़िआँ लागय छै हमरा सब साथमे रहय रहियै जेकी फोटो खिचेने रहियै ओतऽ गेल रहियै उ जगहपर गेल रहियै इंडिया गेट गेलियै वहाँ हमरा सब फोटो खिचेलियै बढ़िआँसँ बहुत अच्छा लगलय ओकरा फ्रेममे कसि कऽ देवालपर टाङ्गि देलियै बहुत अच्छा लागय छै देखयमे फोटो बहुत सुन्दर फोटो एलय